हमारे क्षेत्र में बदलता हवा पानी कृषि को निम्न प्रकार से प्रभावित कर रहा है जैसे कभी बाढ़ आ जाना कभी सूखा पड़ जाना कभी ज़्यादा सर्दी पड़ना कभी चक्रवात आ जाना कभी ओलावृष्टि आ जाना किसान इस बाधा से नुकसान बहुत होता है ऐसी बाधा या नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले तो किसान क्या करता है कि अराई फ़सल बोता है जिससे चक्रवात और ओला पड़ने की दिक़्क़त कम हो लेकिन ये चक्रवात और ओले हमेशा आते जाते रहते